हमर सासू माँ रहलखिन्ह तऽ मैथली बजैत रहलखिन्ह बहुत अच्छा लगैत रहलैए बहुत नीक लगैत रहलैए ओ जब बजैत छलखिन हेँ सभ सुनैत रहलै जे सुनैमे बहुत अच्छा लगैत रहलैए हमरासभके एम्हर सिखलियै न अबै बोलै तऽ न बोलैत छियै ठेठी भाषा बजैत छियै हमरा न अबैए बाजऽ हुनका अबैत रहलै बाजय तऽ ओ बहुत सुन्दर बाजैत रहलखिन हेँ हमर सासुमाँ आओर गोतनी हमर सिखले रहलखिन हेँ हम नहि सिखलियै ओसभ सिखलथिन हेँ आ हमरासँ नहि होइल सिखय तऽ हम ठेठिये बसैत छियै बोलैत छियै ठेठिए भाषा रखने छियै हमरासँ नहि होइए अभी सास रहलखिन तऽ ओ बजैत रहलखिन हेँ हम नहि नहि बजैत छियै ओ बजैत छथिन तऽ हुनकासँ सुनैत रहलैए सभके अच्छा लगैत रहलैए बच्चोसभ सिखलै घरके हम न सिखली हमरा न आयल नहि अथी भेल हम तऽ अच्छासँ न बोल पयली हम तऽ ठेठिए बोलैत चलि एली सभदिनसँ हम पढ़ली लिखली न हमरा हम अपन दिमागसँ ही बोलली से ही कयली आ ओसभ अपन सिखलखिन ओसभ बोलैत छथिन हम न बोलैत छियै हम ठेठिए भाषामे बोलैत छियै